जें पळय आमी गांवटी पिकयतात तें म्हळ्यार शेताचे गांवठी तांदूळ

एक एक किटलान दिता जावं किल्लानी दितात पांच पांच किल्लानी विकतात जशीं लोकांक बरें गांवठी म्हणून मेळटा तेन्ना लोक खूब मागयता की आनीक आपल्याक जाय म्हणून तशेंच आमी पावसाटें मार कामत रोंयतात तितून गोंसाळीं घालता तवशें घालता मोगी घालता भेंड्या झाड घालता पडवळीं घालता वांगें घालता ती आमी मागीर व्हरून बाजाराक विकता तीं विकली म्हणटगीर आमकां कितेंतरी फायदो जाता हरशीं आमी केल्ली आनी विकनासतना दवरल्ली म्हणटगीर कशें जातलें की आमी केलें पोटाक खायलें अशें जातलें कित तरी पयशें जाय म्हणून ते आमी विकतात आनीक आनी आमच्या भुरग्यांचे बी पोट थयच्यान भरतात सरकारी वेपार हो आमी चडसो घेयनां बाजाराची भायलो येतात तो आमी घेयनात जी पळय आमी गांवठी तयार करता तो आमी खाता आनी विकतात हेचेर आमकां खूब फायदो जालो देव बरें करूं